हा असां जॾहिं गैस सिलेंडर यूज़ कंदा आहियूं त ॾाढो सावधानीअ सां यूज़ कंदा आहियूं जॾहिं सिलेंडर खणी ईंदा आहियूं जॾहिं उनखे वापसि नयों सिलेंडर चाढ़ींदा आहियूं त उनते ॾाढो ध्यानु रखंदा आहियूं की सिलेंडर जो नॉब बराबरि फिक्स थियो आहे की न न ऐं उनजो बटन बराबरि ऑन आहे किथे लीकेज त काने का ऐं हुन सिगरी सिलेंडर खां वठी सिगरीअ ताईं जेको पाईप हूंदो आहे उनजे मथां असां मेटल जी रॉड जो पाईप चाढ़े छ्ॾींदा आहियूं जीअं किथे ब लीकेज न थे ऐं असां सावधानी बरतूं ऐं असां नंढनि ॿारनि खे गैस जे अॻियां वञणु न डींदा आहियूं छो त ॿारनि में मस्ती हूंदी आहे कॾहिं हू नॉब अॻियां पुठियां करे छ्ॾींदा आहिनि ऐं जेको स्टी सिलेंडर आहे उहो बि असां परियां करे ॿारनि जे हथ खां परियां रखंदा आहियूं जीअं कोई बि नुक़सानु न पहुचे कंहिंखे बि ऐं नॉब घर खां ॿाहिरि निकिरणु वक़्त ताणी असां सिलेंडर जो नॉब बि चेक कंदा आहियूं ऐं गैस जो बटन बि चेक कंदा आहियूं कि असांजो सिलेंडर जो बटन बि बंदि हूजे न त थोरो ध्यानु न ॾे त कॾहिं बि नुक़सानु थिए त इहा सुठी ॻाल्हि काने का इनजे करे असांखे निकिरणु वक़्तु सभु चेक करे सावधानी सां ॿाहिरि निकिरणु खपे